و علیکم السلام جی ہاں یہ میرا ہی دوکان ہے میرے پاس تو ہے سیم بتائیے کون لیجیے گا جیو اور ووڈا ایرٹل

اچھا تھوڑی دیر سی اچھا رہتا ہے یہاں کا نیٹورک ہاں جی ٹھیک ہے بنوا رہے ہیں ہم تھوڑا دیر ہاں ہم یہیں کے ہیں جی آپ دیکھے ہوں گے پہلی بار ہاں ایک سو ایک سال پہلے ہی کھولے تھے نہیں ہوں گے اسی لیے نے جانتے ہوں گے دوکان کے بارے میں ہاں بہت اچھا چل رہا ہے پانچ منٹ میں آپ کہاں کے ہیں ٹھیک ہے آپ کہاں کے ہیں اچھا ہم بھی یہیں کے ہیں اب ٹھیک ہے سیم بن گیا ٹھیک ہے کیا بولے دو سو کا و علیکم السلام